السلام علیکم سر میں طلعت بات کر رہی ہوں جو آپ کے مکان میں بلرام پوٹرل میں رہ رہی ہوں مجھے آپ کا پیغام ملا آپ نے مجھے پچھلے چھ ماہ کے پانی کے بلوں کی ادائیگی کی تفصیلات مانگی ہے میں اس پر کام شروع کر دیا ہے میں نے واٹر اتھارٹی کی واٹ ویبسائٹس پر لاگن کیا وہاں سے پچھلے چھ مہینوں کے بل ڈاؤنلوڈ کر لیے ہیں ہر مہینے کا بل اس کی ادائیگی کی رسید الگ الگ محفوظ کر لی ہے اگر آپ چاہیں تو میں دستاویزات آپ کو واٹسپ یا ای میل پر بھیج دیتی ہوں یا چاہیں تو کاغذی کاپی بھی فراہم کر سکتی ہوں کچھ بل کی رسیدیں مجھے دوبارہ واٹس آفس واٹر آفس سے لینی پڑیں گی اس میں ایک دو دن لگ سکتے ہیں جیسے ہی مکمل ہوں گی میں آپ کو اطلاع دے دوں گی اگر کچھ اضافی معلومات کی پیشکش کرنا چاہیں اگر آپ کو پانی کی میٹر نمبر سات یا ساتھ نمبر کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی ساتھ فراہم کر سکتی ہوں اختتام پر اگر آپ کو کوئی مخصوص طریقہ پسند ہو جیسے کہ پی ڈی ایف یا واٹسیپ تو وہ براہ کرم بتا دیں تاکہ میں اسی طرح فراہم کر دوں شکریہ